میں تصویر لینے کے لیے موبائل کیمرہ کا اکثر استعمال کیا کرتا ہوں اور اور موبائل جس میں تک سو تقربیاً میگا پکسل ففٹی ہو اس میں کیمرہ صاف آتا ہے اور یہ کہ کیمرہ کا استعمال کرتے بھی ہے بہت اچھی فوٹو آتی ہے اگر کیمرہ بیکار ہوتا ہے تو اس میں نہ فوٹو کھینچنے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی فوٹو مطلب صاف و شفاف آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوٹو تو آ رہا ہے لیکن بیک گراؤنڈ کلیئر نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا اس لیے کیمرہ کا میگا پسکل کا ہونا بھی ضروری ہے اور کبھی کبھی میٹر کرتا ہے کہ موبائل کا برانڈیڈ کا جس کا اگر موبائل ویوو کا یا اوپو کا ہو تو اگر اس میں میگا پکسل کچھ کم بھی ہوں تو اس میں فوٹو بہترین آ جاتا ہے ورنہ پھر دوسرے موبائل میں جو میگا پکسل زیادہ ہوں ففٹی پلس ہوں تو پھر اس میں ففٹی ہو یا سکسٹی فور ہو تو اس میں فوٹو اچھے آتے ہیں اور اس فوٹو میں ہم موبائل فوٹو کھینچنا تصویر لینا پسند کرتے ہیں